म्हाका भाव भयणां ना हांव एकलेंच म्हज्या आवय बापायचें पूण म्हाका बापोल भयणीं बापोल भाव मामे भाव मामे भयणीं खूब आसात आनी जरी म्हज्या सारकीं दिसपी म्हजी सख्खीं भावणां नात तरी म्हाका म्हज्या मदीं आनी तांच्या मदीं सुद्दां खुबशीं सारकेंपणां दिसून येता सगळ्यांची उंची ऑल्मोसट सारकीच आसा सगळ्यांच्या कातीचो जो वर्ण आसा तोय एके भशेनूच आसा तशेंच आमच आमी जशी वागतात आमी जशी उलयतात तांच्या मदीं खुबशी सारकेपणां दिसून येतात